नमस्ते सर सर मैं अभी कुछ दिन पहले आपको मैं आपको अरे यार दादी को लेकर के आया था सर सर बर्थ में सर तबियत वबियत तो मतलब दादी की ठीक नहीं चल रही है उनमें तबियत बढ़ते ही जा रही है नहीं नहीं सर वह परहेज नहीं कर रही है सर सर दवाई नहीं खाती है दवाई ववाई कुछ नहीं खाती है सर उन्हें मना करते हैं मीठा खाने का तो सर सुनती नहीं है सर तो दूसरा कुछ उपाय नहीं है क्या सर तो सर कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या सर उसके लिए रेन्यू करना पड़ेगा सर यस सर सर परहेज में क्या क्या करना है सर सर कितना मीठा नहीं खाना चाहिए कितना मीठा नहीं खाना चाहिए सर तो सर कोई दवाई नहीं है क्या दूसरी जो मीठा को कम कर सके ठीक है सर मैं समझा दूँगा ओके सर यस सर ओके